नमस्ते हाँ बोलिए कौन सी मोबाईल गुम हो गई आपकी कहाँ पर मोमड़ाबाद में कहाँ आपकी गुम हो गई है भाई तो आपको तहसील घूमने की जगह है

उसकी शिकायत थाने में आकर दर्ज करने पड़ेगी आपको मोबाईल का डब्बा है आपके पास तो मोबाईल पर कुछ आइ डी ओ डी बिल उल पेपर ऊपर आप देख लीजिए तो आपकी मोमड़ाबाद थाने से ही तेहसील से ही गायब हुई है तो आप किस काम के लिए गए थे वहाँ तो आपको किसी पर संदेह हे कोई चीज़ का की फ़लाना लिए हैं कोई आजू बाजु में रहा हो की कोई पाकेट तो नहीं मार लिया की कहीँ मोबाईल चार्जिंग में लगाकर भूल गए होंगे जरा एक बार आप देख लिजए उधर में तो उसके लिए थाना आना पड़ेगा आपको थाना आके आपको रिपोर्ट लिखाना पड़ेगा पूरी डीटेल देनी पड़ेगी कब गायब हुआ कौन से कलर का था कौन सा मोडल था हाँ एम आइ नंबर उसका क्या है हो जाएगा आप टेंशन मत लिजए और कोई तो नहीं था ना आपके साथ में जैसा मतलब की किसी के संदेह उंदेह तो नहीं है की दोस्तों यार लेकर आए होंगे है

आप अकेले गए थे तो पैसे किस जगह पर चोरी हुई है किस जगह आपका मोबाईल गुम हुआ है तेहसील में अरे जहाँ कम्पुटर के यहाँ वे क्या बोलते हैं उसको जहाँ नक्कल उक्कल निकलता है वहाँ तो नहीं जहाँ लोग बैठते वहाँ पर तो नहीं गायब हुआ आपका

ठीक है आप थाने आइए उसका बिल बॉक्स वगेरह होग तो तब लेते आइएगा तो आपका सब हो जाएगा चेकिंग